राजकारण हें सामकें दटी गॅम राजकारण राजकारणांत बऱ्या मनशान पडप नी कित्याक तर राजकारण हें आपल्या स्वार्थाक लागून कितेंय करतात म्हणजे पयली ते जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना येतात पांया पडटा सगळें करतात जेन्ना मागीर निवडून आयले तेन्ना मागीर तुमकां ते वळखाना सो अश्या तरेन ते आपल्या स्वार्थाक लागून राजकारणांत येता राजकारणी